جی ہاں میں نے اسکول میں کئی مشہور ہندوستانی سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کے بارے میں پڑھا ہے ہندوستان کا سائنسی ورثہ بہت قدیم اور شاندار رہا ہے اور کئی ایسے سائنسدان اور ریاضی دان ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں ہندوستان کا نام روشن کیا سی وی رمن وہ مشہور بھارتی طبیعیات دان تھے جنہیں جنہوں نے رامن افیکٹ دریافت کیا جس پر انہیں انیس سو تیس میں نوبل انعام دیا گیا بومی جہانگیر بابا انہیں بھارتی ایٹمی پروگرام کے والد کے طور پر جانا جاتا ہے انہوں نے بھارت میں نیوکلیئر توانائی کی بنیاد رکھی اے پی جے عبد الکلام بھارت کے میزائل مین کہلائے جانے والے ڈاکٹر کلام نے ڈیفینس ریسرچ اور اسپیس پروگرام میں بڑا کردار ادا کیا وہ بھارت کے صدر بھی رہے وکرم سارابھائی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے جو بانی ہیں بھارت کے خلائی پروگرام کے معمار ہیں سری نواسا رامانوجن سرینواسا رامانوجن ایک خود ساختہ ریاضی دان جنہوں نے اعلیٰ درجے کے فارمولے اور نظریات دیے خاص طور پر نمبر اور نمبر تھیوری میں آریہ بھٹ پانچویں صدی کے عظیم ریاضی دان اور ماہر فلکیات جنہوں نے صفر کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا